हमरा कुण्डली भाग्य सीरियल बहुत ही सुन्दर लगैए जेकि ई जी टी वी के एकटा बहुत ही अच्छा सीरियल अइ जाहिमे देखायल गेल अइ कि केना कोनो बुराइके अन्त कयल जाइत छै आओर सच्चाइके रास्तापर सभकेँ चलयके चाही बुराइके रास्तापर ककरो नहि चलयके चाही कुण्डली भाग्य सीरियल बहुत ही अच्छा छै एहिमे एक करण नामके एकटा लड़का रहैत छै ओ अपन हमेशा सच्चाइके रास्तापर चलैत छै ओकर प्रिय खेल क्रिकेट छै ओ क्रिकेट बहुत ही अच्छासँ खेलैत छै ओकर पूरा नाम देव करण लूथरा छै आओर ओकरा क्रिकेट बहुत ही प्यारा रहैत छै ओहिमे दू भाय ओ रहैत छै ओकर माँ छै माँके रोल जे लेने छै ओ भी बहुत ही ज्यादा अच्छा छथिन बहुत सुन्दर छथिन अपन बेटा दुनूसँ बहुत ज्यादा प्यार करैत छथिन बड़का भाय ऋषभ लूथरा छोटका भाय करण लूथरा जेकि ऋषभ लूथरा जे रहै से बहुत शान्त गम्भीर अपन घर परिवारके समझैवला सम्भालैवला आओर अपन माँ पप्पा सभके बहुत ही ज्यादा इज्जत करैत छै आओर ओकरा ओतेक कोनो नहि जेनाकि हुनकर पप्पा बीमार पड़लै ओ बहुत छोटा रहथिन तऽ ओ अपन पढ़ाइ लिखाइ सभ छोड़ि कऽ अपन पप्पाके बिजनेस सम्हारि कऽ पप्पाके तबियतके ख्याल रखलखिन माँ भाय बहिन जेनाकि तखन करण छोट छलखिन ओकरो ख्याल रखलखिन बहुत ही अच्छासँ आओर ओ सभके सम्हारि कऽ भायके पढ़ा लिखा कऽ बहुत बड़ा जेकि हुनकरे छोटका भाए करण छै ओ बहुत ही नटखट नटखटा ओ ककरोसँ ज्यादा डरैत नहि छथिन हुनका जे सच्चाइ रहैत छै हुनका झूठ नहि पसन्द छै आओर जखन भी कोइ झूठ बाजैत छै ओकरा ओ छोड़ैत नहि छथिन एहि लेल लड़ाइ झगड़ा जे भी करयके छै ओसभ कऽ लैत छथिन ककरोसँ भी आओर हुनका ओ ओ हुनकर बड़का भायके शादी ठीक होइत छै सेलिनसँ जेकि बहुत ज्यादा बदमाश बेकार आओर बहुत बेकार लड़की रहैत छै ओ डबल एगो लड़कासँ पहिने शादी केने रहैत छै फेर ई करण लूथराके बड़का भाय ऋषभसँ पूरा जमीन प्रोपर्टी बिजनेस सभ छीनयके लेल शादी करय चाहैत छै जेकि करण होबय नहि देबऽ चाहैत छै ओ चाहैत छै हमर भायके ई लड़कीसँ शादी कयलासँ जिन्दगी बेकार भऽ जायत कैला कि करण पहिनेसँ ई लड़कीके सच्चाइ जनैत रहैत छै एहिमे प्रीता प्रीता के ओकर बड़का भाय ऋषभ बहुत ज्यादा पसन्द करैत रहै छै करण तऽ शुरूमे बहुत झगड़ा करैत छै ओकरा बिलकुल नहि पसन्द रहैत छै ओकर दादिओके नहि आओर धीरे धीरे प्रीता मिलि कऽ जे प्रीतोके शादी ठीक होइत छै तऽ एगो लड़कासँ ओ भी बिलकुल भी अच्छा नहि छै ओकर नाम छै पृथ्वी सलिनके बॉय फ्रेंड उएह रहैत छै ताहिके लऽ कऽ फेर करणकेँ दुनूके बारेमे पता चलि जाइत छै तऽ दुनू ओकरा ओकरा दुनूकेँ अलग करय लेल चाहैत रहै छै दुनू बेकार अइ ताहि लेल दुनूके शादी तोड़ाबय के लेल बहुत ज्यादा झञ्झटो होइत छै आओर करण प्रीता दूनू आखिरी तक पृथ्वीके सच्चाइ सामने लऽए अबैत छै सलिनके तऽ एतेक जल्दी तऽ नहि भऽ पबैत छै ई दुनू तऽ समझि जाइत छै बट घरवलाकेँ नहि समझा पबैत छै नहि बुझा पबैत छै कै ला कि ओकरासभके पास कोइ सबूते नहि होइत छै ताहिके लऽ कऽ फेर दुनूके धीरे धीरे इएह सभ लऽ कऽ प्यार भऽ जाइत छै फेर दुनू शादी कयलक ओहिके बाद फेर दुनू करि कऽ फेर सलिन पृथ्वी दुनूकेँ नाकमयाब कऽ दैत छै ओकर गलत इरादापर आओर दुनू बहुत ही ज्यादा अच्छासँ किरदार निभावैत छै कुण्डली भाग्यमे ओहिके लऽ कऽ हमेशा सच्चाइके जीत होइत छै आओर बुराइके हार होइत छै तऽ ई दुनू हमेशा सचके साथ दैत छै